हा मां बैलगाॾियूं ॾिठियूं आहिनि गांव में ॾिठियूं आहिनि शहर में न ॾिठियूं आहिनि पहिरां जॾहिं जा चङो समय पहिरां ॿकरियूं ॾिठियूं आहिनि ॿकरियुनि जी लड़ाई ॾिठी आहे ऐं उहो सभु ॾिसणु असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ तॾहिं असां ॾाढा नंढा हूंदा हुआसीं खेॾंदा हुआसीं त बैलॻाडी बि ॾिसियूं आहिनि बैलगाॾियुनि में वेठा बि आहियूं हुनखे ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे उहो वक़्ति ॾाढो सुठो ऐं सुहिणो हूंदो हुओ सुहिणो हूंदो हुओ हुनखे ॾिसी ख़ुशी थींदी हुई जेके हाणे कान्हनि बैलॻाडियुनि जी जॻह हाणे मोटरुनि कारुनि वठी छॾी आहे जेकियूं ॾाढी शोर कंदियूं आहिनि शराबो कंदियूं आहिनि ऐं बैलगाॾीअ वारी ज़िंदगी ॾाढी सुठी हूंदी हुई शांतीपुर्ण हूंदी हुई ऐं सुठी हूंदी हुई ऐं जानवर आदिअनि खे ॾिसण बि सुठो लॻंदो आहे ॿकरियुनि खे ॾिसण बि सुठो लॻंदो हुओ ॿकरियुनि खे ॿकरियुनि वारा चराइण वठी वेंदा हुआ उहे बि असां ॾिसंदा हुआसीं ख़ुशि थींदा हुआसीं ॿकरियुनि खे ॾिसी बैलगाॾियुनि खे ॾिसी ख़ुशि थींदा हुआसीं ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ असांखे उन्हनि खे ॾिसणु बैलगाॾियुनि खे ॾिसी ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ बैलगाॾियुनि में चकरु खाइणु सुठो लॻंदो हुओ उन्हनि सां उन्हनि में विहणु सुठो लॻंदो हुओ असांखे